आथिखालनि दिनाव जोंनि थासारिया एसे साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोनायखौ जों नुनो मोनो गोदोनि दिनाव जोङो नैबे ओनसोलाव गोबां जेंना जेंसिजों जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन जोङो जोंनि हान्थिनाय लामाया मोजां नङामोन जोंनि इलिक्ट्रि साफ्लायआ मोजां नङामोन जोंनि लोंग्रा दैनि सुबिदाया बारा थिग नङामोन गारि मथर गाखोनो थाखाय गोजान गोजानसिम दावबायनानैसो गारियाव गाखोहैनो गोनां जायोमोन नाथाइ दिनैनि दिनाव जोङो बेफोरबायदि सुबिदाखौ समजों लोगोसे जोङो मोननो हाबाय जोंनि साखाथि फाखाथि गोबां जोङो जौगानाय बादि जों मोन्दाङो जोंनि हान्था मेलाया मोजां जाबाय जों लोंनाय दैखौ जोङो मोननो हाबाय जोङो मोब्लिबनि सोरांखौ जोङो मोननो हाबाय जोंनि जोंनि खौरां बिजों जोङो बक सोरनोबा जुिद खौरां हरनो गोनां जायोब्ला सिगांनि दिनाव जोङो बे खौरांखौ हरनो थाखाय गावनो जायगासिम थांथारनानै हैनो गोनां जायोमोन नाथाइ दिनैनि दिनाव जोङो बेखौ गंसे फननि गेजेरजों जोङो खुब गुसुं समनि गेजेरावनो जोङो फोरमायहरनो एबा खोन्थाहरनो हानाय जाबाय जोङो बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननो थाखाय जोङो गेदेर जेंना सहायनांगौ गोनां गैया जोङो जोंनि बेफोरबायदि सुबिदाफोरखौ जोङो समजों लोगोसे जोङो मोनफुंनो हाबाय जोङो बबेबा मोनसे खौरां हरनोब्ला जोंनि खौरां बिजोङा दिनैनि दिनाव जोबोद जौगानाय जाबाय जोङो आथिखालनि दिनाव जोङो हान्थिनाय लामाया बारा जेंना गोनां नंलिया जोङो बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननो थाखाय गेदेर जेंना जोङो सहायनांगौ गोनां गैलिया